न्यूज़ रपोर्टर आह्ले दे बारे च बोलना चाहन्नां न्यूज़ रपोर्टर आह्ले न जियां ओह् चाह्न गौरमैंट इ'यां करदी ऐ जियां कोई बी खबर ऐ जेह्ड़ी ओह् न्यूज़ रपोर्टर कोई मनिस्टर ऐ ओह्दे पर चुक्की चुक्की रखदे न बाकी जे कोई आम आदमी दी कोई गल्ल होई दी होऐ ते ओह् केह् करदे न जियां कुतै पुलिस आह्लें कन्नै गल्ल होई जा ओह् बार बार टी वी बिच्च बार बार टी वी बिच्च एह् होई गेआ फलान होई गेआ टींग होई गेआ ओह् दसदे न क्योंकि एह् जियां साढ़ा चौथा स्तंभ ऐ मीडिया लेकिन मीडिया जियां गौरमैंट आक्खै इ'यां चलदी ऐ जेह्ड़ी नेही गल्ल जियां कोई ऐक्टर दा कोई कुत्ता फरार होई जा ओह् चुक्की चुक्की रखदे न जेह्ड़ियां होर ऐसियां गल्लां न आम लोकें दियां ओह् नेईं दसदे मीडिया आह्ले अपनी मर्जी कन्नै जेह्डि़यां गल्लां लोग सनान ओह् उत्थें तक्कर केईं बारी नेईं पजांदे क्योंकि कोशश इ'यै होंदी ऐ कि सारें दियां गल्लां जेह्ड़ियां ओह् उत्थें तक्कर पुज्जनियां चाहिदियां न लेकिन मीडिया आह्ले गौरमैंट दे आखने उप्पर सोशल मीडिया आह्ले जेह्ड़े गौरमैंट दे आक्खने उप्पर जो गौरमैंट चाह् उं'दी मर्जी कन्नै दसदी ऐ कुछ गल्लां जेह्ड़ियां ओह् खपाई ओड़दे न ते अस चाह्न्ने आं भाई सोशल मीडिया आह्ले जेह्ड़ी आम जनता दी अवाज़ ऐ ओह् दस्सनी चाहिदी ऐ जियां इसलै इलैक्शन दा दौर ऐ इलैक्शन दे बिच्च जेह्ड़े जादा पैहे देन उ'ऐ अपनी खबर जादा फलाई लैन जियां इसलै इक ऐटो निं कोई दस ऐटो इक ऐम ऐल ए न लाए दे न ओह् सारै प्रचार करा दे कि फलाने गी वोट देओ फलाने गी वोट देओ ते मीडिया आह्ले बी ओह् जेही गल्लां चुक्की चुक्कियै रस्ते बिच्च फोटो खिचदे उत्थें लेई जंदे कि फलाने जेह्ड़े ओह् जादा ओह् प्रचार करा दे न उत्थें इ'यां करा दे न ते जेह्ड़े दूआ होंदा ओह् उसी आखदा भाई बद्ध पैहे दिंदे ओह् आखदे मेरे आह्ले बी होर न दस ऐटो लाए दे उप्पर झंडा लाए दा इक रेडूआ लाए दा रेडुआ लाइयै ते पे गली गलियें च सारें ग्राएं दे दोआलै रोड़ें दे उप्पर जिद्धर दिक्खो उद्धर अज्ज एह्कड़ी पार्टी दा आई गेआ अज्ज दूई पार्टी दा आई गेआ अज्ज त्री पार्टी गेआ इस चाल्ली मीडिया आह्ले जियां जेह्ड़े पार्टी आह्ले भारे होन जेह्ड़े मते पैहे देन उं'दी उप्पर तक्कर गल्ल पज़ाई ओड़दे उ'नेंगी टी वी बिच्च लगी पौंदे दस्सन कि फलानी पार्टी ने फलानी जगह् जलसा कीता एह् किश बोलेआ कोई गल्लां जेह्ड़ियां नेईं होंदियां ओह् आखदे एह् निं दस्सेओ इ'नेंगी घट्टियै अग्गें करी ओड़दे न ते कुछ होंदे न जेह्ड़े जादा पैहे नेईं देन उं'दियां ओह् गल्लां चुक्की चुक्की दसदे न जां अस ते चाह्न्ने आं भाई सारें दियां गल्लां बराबर गै होनियां चाहिदियां न पैह्लें ते सारे गै बराबर न जिस चाली कुसै दी कोई गल्ल सोशल मीडिया आह्ले नेईं सनांदे पर ओह् ऐसा नेईं करना चाहिदा कि जेह्ड़ी दूई पार्टी पैहे देई ओड़दी ओह् उं'दी गल्ल थल्लै करी ओड़दे पर फिर जिमीदारें दे बी बड़े मुद्दे न जेह्ड़े सोशल मीडिया आह्ले उठांदे न ओह् लेई जंदे न लेकिन उप्पर तक्कर ओह् पुज्जदे गै नी जां पज़ांदे गै निं जां जेह्ड़े उप्पर अडिटर बैठे दे न ओह् निं दस्सना चाह्दे जां उनेंगी पैहे निं पुज्जदे हून एह् ते सारियां गल्लां उंदियां गै न अस ते इयै आक्खना चाह्न्ने आं कि जेह्ड़े सशल मीडिया आह्ले न इ'नें सारें दा ध्यान रक्खियै सारें दियां गरीब कोलू गरीब बंदे दियां बी गल्लां उत्थें तक गल्लां पज़ानियां चाहिदियां न कल गी एह् गल्लां पज़ाङन ते गौरमैंट गी पता लग्गग कि फलाने ग्रांऽ कुस चीज़ां दी केह्ड़ी जरूरत ऐ कुस चीज़ां दी नेईं ऐ कुहै माड़े कन्नै केह् गल्ल होई ऐ कुहै पुलिस आह्लै कुहै गरीब गी तंग ते निं कीता लेकिन जिसलै पुलिस आह्ले बी केईं बारी बिच्च माड़े बंदे गी तंग करी जंदे क्योंकि अपनी बर्दी दा नजैज़ फायदा उठाई जंदे ते कोई माड़ा बंदा जंदा जेह्दा कुसै नै झगड़ा होए दा होंदा ते ओह् बी नेईं रपोर्ट लांदे लेकिन पुलस आहलें बी एह् दिक्खना चाहिदी भाई कि जेह्ड़ा रपोर्ट देआ दा ओह्दी रपोर्ट लैना जरूरी ऐ फिर ओह्दे बाद ओह्दे पर कारवाई करना उं'दा कम्म ऐ होर उ'नें करनी चाहिदी ऐ लेकिन मीडिया आह्ले माड़े बंदे दियां गल्लां दबाई ओड़दे ते जोरै आह्ले दियां उप्पर करी ओड़दे हून एह् ते मीडिया आहलें गै दिक्खना चाहिदा ना कि जियां आम जनता दी अवाज़ ऐ ओह् उत्थें तक्कर पज़ाना चाहिदी ऐ लेकिन कुछ लोग मीडिया आह्ले बी जंदे रस्ते च दाड़े मारदे अगर तूं ओह्दियां गल्लां सनाइयां ते अस तुं'दे कन्नै एह् बो करगे लेकिन ऐसा नेईं करना चाहिदा क्योंकि मीडिया आह्ले चौथा स्तंभ न जियां गौरमैंट दे बिच्च सारे ओह् केह् नांऽ जवान जै जवान जै कसान जै विज्ञान जै मीडिया इस चाल्ली सारियां गल्ल जेह्ड़ियां न इं'दे च इं'दे पर गै डिपैंड करदियां न जियां अगर जिमीदार नेईं रौह्ग ते सारी दुनियां पर भुक्ख पेई जानी फसल निं होग ते लोग खाङन केह् इस्सै चाल्ली एह् गल्लां मीडिया आह्लें ओह् करनियां जियां आशीष कोहली बड़ा अच्छा अडिटर ऐ हून सारें दियां गल्लां ओह् उत्थें तक्कर सनांदा ऐ लेकिन सारें गै इस्सै चाल्ली सनानियां चाहिदियां न